सोनभद्र ज़िले में बहुत सारे त्यौहार मेरा मनाया जाते हैं सांस्कृतिक त्यौहार जैसे कि दिवाली है दिवाली राम जी के बनवास के आने चौदह वर्ष का जब बनवास पूरा करके आते हैं तो इसलिए दिवाली मनाई जाती है इसमें लोग मिठाईयाँ खाते हैं और अपनी खुशी प्रदर्शन करते हैं दीप जलाते हैं और गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो इसलिए दिवाली मनाई जाती है रही बात के जो जन्माष्टमी तो जन्माष्टमी के दिन लोग कान्हा जी की पूजा करते हैं कृष्ण जी की पूजा करते हैं क्योंकि उसी दिन उनका जन्म हुआ रहता है तो इसके उपलक्ष में स्त्रियाँ बहुत सारी स्त्रियाँ व्रत रखती हैं पुरुष भी व्रत रखते हैं और बारह बजे वो लोग अपना पूजा वूजा करके झूला झुला के माखन चोर को झूला झुला के लोग अपनी खुशियाँ मनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो इस तरीके से लोग बहुत सारे ऐसे हिंदू के समाज में मुहर्रम का त्यौहार मनाते हैं गम मुहर्रम को गम का त्यौहार बोला जाता है क्योंकि ये दिन हसन हुसैन के रूप मतलब हसन हुसैन के याद में मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है